ہمارے ایک دوست ہے جسیم نام کے بہت اچھے لگتے ہے وہ دوست بہت اچھے ہے بھی تو ان کے ساتھ جب ان کے یہاں گھر میں فینشن ہوئی تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے لائٹس جلانا چمبل ہی سب روشنی خوب جیسے ہوتا ہے شریعت کے حساب سے اس طرح سے چمکائے اس طرح سے کے ساب سے کیے خوب مستی کیے وہاں انجوائے کیے کھانا پینا جیسے ہوتا ہے نوک جھوک اس طرح سے باتیں ہوئی پھر اس کے بعد وہاں پہ کیے پھر کھانا پینا کیے ناشتہ کیے اس کے بعد خوب مزہ پوری رات مستی کیے انجوائے کیے اس کے بعد گھومنا پھرنا اس طرح سے کرنا ہوا پوری رات روشنی جلائے یہ کیے اور اس کے بعد پوری رات لوگوں نے کوئی سون گیا کوئی ہنسی کیا کوئی مستی کیا کوئی سب جس کو جو آیا سمجھ آیا اس طرح سے کیا بہت اچھے لگا ان کے پارٹی میں کرنے میں اس کے بعد گھومنے پھرنے میں پھر اس کے بعد رہن سہن کرنے میں پھر اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ گیا پھر اس کے بعد گھومنے پھرنے اس کے بعد اس کے شادی میں اس گھر میں جو فنش تھی نا اس کے گھر میں بہت اچھا لگا پھر وہ سننے میں مستی کرنے میں انجوائے کرنے میں پھر اس تو میں سوچ رہا ہوں ویسا ویسا اگر ہوتا تو روزانہ لوگ کو کرنی چاہیے کیا ہے کہ دوستوں لوگ کے شاتھ فینشن جو گھر میں ہوتی ہے تو وہاں بہت اچھا لگتا فینشن کرنا یہ کرنا اس کے بعد مستی کرنا انجوائے کرنا